जब हम कोइ भी खेल खेलते हैं चाहे क्रिकेट हो बाॅल हो बैडमिंटन हो बॉस्केटबॉल हो तथा कोई भी अन्य खेल हो जब हम खेलते हैं उनके दौरान कुछ हमारे एम्पायर होते हैं जो कुछ चन्द पैसों के लिए या फिर उनका पसन्द टीम हो उनके लिए वे सही मार्ग पर जाते हुए खेल को असफलता कर देते हैं ताकि वे अपने उस टीम को जिता सकें कोई भी खेल हो जिसे मन से अपने मन से शिद्दत से खेला जाए तो उस खेल में सफलता जरूर मिलती है और जिस खेल को मन से नहीं खेला जाता है उस खेल में असफलता जरूर मिलती है इसलिए कोई भी खेल हो हमें मन से खेलना चाहिए लगन से खेलना चाहिए ताकि उस खेल में सफलताएं हमें प्राप्त हो सके और कोई भी खेल हो जब उसमें आपका मन ना लगे जिसमें आपकी रुचि ना हो अगर आप उस खेल को खेल रहे हैं तो उस खेल में असफलता मिलती है तो खेलो में सफलता पाने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए कड़ी परिश्रम करनी चाहिए उस खेल में अपने मन को अपने हृदय को लगाना चाहिए ताकि उस खेल को हम अपने मन से तन से और अपने टीम को मज़बूत बना के उस खेल में सफलता पाएं और असफलता से के लिए असफलता से निपटने के लिए हमें एकजुट होना चाहिए अपने टीम को बेहतर बनाना चाहिए अपने टीम को अपने साथ ही लेकर चलना चाहिए ताकि हम एकजुट रहें ताकि कोई भी हमारी टीम के प्रति ऐसी समस्याएं जिसे हम उस समस्याएं से निपट सकें ताकि हमारे टीम को असफलता प्राप्ति ना हो इसलिए टीम को सफलता पाने के लिए और असफलता ना पाने के लिए हमें अपने टीम को एकजुट करना चाहिए एक साथ रहना चाहिए एक साथ मेहनत करना चाहिए एक साथ एक साथ जुड़ के लगना चाहिए एक साथ जुट के प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे हम अपने टीम को और अपने खेल को सफलता और असफलता से मुक्त करें सफलता दिलाएं इसलिए सफलता पाना अपने जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए चाहे वो जीवन का लक्ष्य हो या खेल का लक्ष्य हो या किसी अन्य चीज़ का लक्ष्य हो उसमें सफलता जरूर मिलती है जब आप मन से कोई भी कार्य करेंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी और असफलता से मुक्त रहेंगे इसलिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वे मन से कोई भी खेल नहीं खेलते हैं जिसके कारण उन्हें हमेशा असफलता मिलती है तो असफलता से निपटने के लिए खेलो में बेहतर तरीके से खेलना चाहिए बेहतर तरीके से एक साथ रहना चाहिए सुख दुःख में साथ देना चाहिए खेल के प्रति प्रेम होना चाहिए और अपनी में भी प्रेम होना चाहिए टीम के प्रति प्रेम होना चाहिए देश के प्रति प्रेम होना चाहिए ताकि हम आप सब अपने देश का नाम रौशन कर सके अपने राज्य का नाम रौशन कर सके अपना कॉलेज का नाम रौशन कर सके अपने स्कूल का नाम रौशन कर सके इसलिए खेल को एक खेल के तरीके से नहीं एक उद्देश्य के तरीके से एक लक्ष्य के तरीके से खेलना चाहिए जैसे आपके परिवार हो या फिर गाँव हो जिला हो राज्य हो देश हो गर्व होना चाहिए कि हमारे टीम हमारे खिलाड़ी खेल को मन से शिद्दत से खेलते हैं जैसे वो खेल को खेलते हैं वैसे वो आगे खेलते जाएंगे और अपने देश का नाम रौशन करते जाएंगे एक साथ रहेंगे मिलजुल कर खेलेंगे तो कभी टीम हमारी टीम को असफलता प्राप्त नहीं होगी और जब भी असफलता आएगी तो एक साथ जुट करके टीम को लड़ेंगे एक साथ लड़ेंगे एक साथ खेलेंगे मन से शिद्दत से ताकि उन्हें असफलताएं प्राप्त ना हो और ये शिद्दत से मन से मज़बूती से दिमाग से अपना खेल खेलेंगे और खेल में सफलता पाएंगे जीतेंगे चाहे ओ कितनी भी कठिन क्यों ना आ जाएं कठिनाइयां क्यों ना आ जाएँ ओ अपना असफलता से निपटने के लिए वो कुछ भी करेंगे अपने टीम को सफलता दिलाएंगे यही एक खिलाड़ी का अपने जीवन में उद्देश्य होना चाहिए और हर भारतीय नागरिक को अपने जीवन में उद्देश्य होना चाहिए ताकि वो अपने खेल को खेल के नज़रिये से नहीं अपने देश के नज़रिये से अपने कर्तव्य के नज़रिये से अपने भाव के नज़रिये से अपने प्यार के नजरिये से खेलना चाहिए जिससे अपने देश का नाम रौशन करें गर्व हो देश का उनके ऊपर तो इसलिए खेल में सफलता पाने के लिए बहुत ही प्रेम शिद्दत से कार्य करना चाहिए और जब भी असफलता आए उससे निपटने के लिए एकजुट होना चाहिए एकसाथ होना चाहिए ताकि हमारे खेल में असफलताएं नहीं आएँ